हां आरे सांग सांग किदें जाय रमेश न्ही हय हय हय सांग सांग स्वीट म्हणल्यार ह्ये स्वीट मार्ट राव खाजें खाजें खाजें खाज्या सांग रे खाजे कसले जाय जाय नाल्या आमगेलें गांवठी रेवड्यो रेवड्यो जाई लाडू लाडू कसले जाय बुंदीचे बरें शेवांचे जाय ते घट जाय काय कितले कितले जाय कितले कोणा वाटपा काय किदे रे बरें बरें बरें बरें बरें बरें जाता काय हरकत ना खाजें करता खाजेंकारूत न्ही रे आमी मेन बिझनस खाजें खाजे हय गोड न लायलेले काय गोडाचें बरें बरें बरें आसा तूं किरें कर जाणा तूं केन्नाय यावपा पळय तूं येतलो केन्ना हे व्हरपा तूं येवपा पयली म्हाका कितले खाजें जाय ते सगळे वॉट्सऍप व्हो व्हो न्ही वॉट्सऍप नंबर हेजेर तूं सगळी ऑर्डर घाल हां हय जाता जाता जाता जाता जाता जाता जाता किदें हांव फ्रेश दिता किद्या सांग आज तुगें काडून दवरल्लें जाल्या माई तें ह्यें जाता न्ही फ्रेश आनी आमगें तें आमी हेतून रिफायंड डॅमिनी तेलां काडटा तें तुगें ह्यें बी पाम तेलां बी उपयोग ना ते मरे ह्ये जाल् न्ही लोकांक कॉलॅस्ट्रोला लागून आमी तुगेलें जॅमिनी तेल बी तें चड यूज करता हे तुगेलें पाम तेल म्हण तें उपयोग ना सनफ्लावर चलता नाल्या तुगेलें हय हय हय हां हां हय आनी तें थोडें खाजेय घेवन चल मरे ह्ये आमगेलें सनफ्रेश आलें बिलें घालून सगलें ह्ये करून टेस्ट बरी आसा खाज्यां हय आनी कशें हांगा मरे आतां हाली आमी केल्जाेणा गांवठी पेडे करतात हें सग्गळी जे आसात ते मावा घालून करतात स्वीट मार्ट तें थंय मरे लोकांक सामके पोटान हे कळ्ळें तुका ह्ये बऱ्या पैकी पेडे गांवठी पेडे ते जाय जाल्या तुका एक बेश्टे टेश्ट करपा एक पांव किल्ल घेवन चल तूं परत फोन करून येतलो आठ दिसां भितर रेट ती पांव किलाक शंबर रुपया चारशे रुपया किलो ते हय हय हय मिश्रा पेठा बिडा ते घेवपा गरज ना तुका हे न्हू तूं खां जाल्यार इतले हे आसा आणा सामके दूद सुद्दां तें म्हशीचें नाल्या गायचें डेरींतल्यान हाडटा आनी फ्रेश करता आमी ते तुगेले पिशवे दुदा न्ही

बरें बरें एक पाव किल्ल घेवन चल तूं सदाचो ते हितून घे रे तूं हय हय बरें हां तूं यो तूं तुका जाय तशे करता करुया तूं बरें हां बरें बरें बरें आं बरें बरें